नाश्ते में वैसे हम कई कई तरह की चीज़ें बनाते हैं पर एक चीज़ का मैं नाम बताना चाहूँगा पोहा इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें पोहे की ज़रूरत पड़ती है औ पोहे को हम पहले पानी से धो कर एक छलनी में रख देते हैं जिससे कि पानी सुख जाए और थोड़ा मु हल्का सा पोहो में नमी आ जाए फिर हम इसके लिए मिर्च प्याज आलू जो भी हम हमें पसंद हो वह चीज़ डाल सकते हैं और फिर हम कड़ाही चढ़ाते हैं फिर उसमें तेल डालते हैं तेल में फिर तेल गर्म होने के बाद हम उसमें स्वाद अनुसार स्वाद अनुसार नमक या फिर सौंफ़ या फिर राई का तड़का लगा देते हैं फिर उसमें मिर्च धनिया और प्याज डाल देते हैं और आलू भी डाल देते हैं फिर उसको थोड़ा हम पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए फिर पकने के बाद हम आँच कम कर देते हैं फिर जो पोहा है उसको उसमें मिला देते हैं फिर दुबारा आँच थोड़ा करके सही फिर पोहे को मिला देते हैं उसमें फिर वह तैयार हो जाता है खाने के लिए